सरकार द्वारा तऽ बहुत आयोजन चल चललै लेकिन कोनो एकोटा मतलब सफल नहि भेलै सभसँ बेसी तऽ महिलाके लेल चललै आयोजन जेकि एकोटा सफलतापूर्वक नहि चललै हमर गाम घरमे तऽ बुझिते छियै जे स्त्रीसभ बेसी पढ़ल नहि रहैत छथिन तऽ हुनका तक ई चीज नहि अबैत छै एकर ई लाभ नहि उठबैत छथि तऽ सरकारकेँ द्वारा एहन मतलब चलायल जाय जे कि सभकेँ मतलब ओसभ सभ तक आबय आओर रहल कि एहन हमर मतलब मिथिला पेन्टिंग यए जकर मतलब देश विदेशमे कतहु एकर प्रचार नहि यए बस मधुबनीमे यए तऽ हमर मतलब सरकारसँ मतलब इएह निवेदन यए जे मतलब हर जगह मिथिला पेन्टिंगकेँ बढ़ावा हर जगह हमर प्रचार मिथिला पेन्टिंग करय जाहिसँ कि हमर मिथिला पेन्टिंग आगाँ बढ़य तऽ ई बस मधुबनीमे यए आओर मधुबनीसँ बेसी आगाँ नहि यए ओहो गाँव घरके लोक बेसी करैत छथि आओर जेनाकि मार्केटसभ लोक कम करैत छथि गाँवे घरके लोक जे सेल करैत छथि मार्केटमे तऽ मिथिला पेन्टिंगकेँ हम चाहैत छी जे मतलब देशो विदेशमे मतलब हर जगह मतलब एकर चलै से सरकारसँ मतलब अनुरोध छै जे ई हर जगह मतलब मिथिला पेन्टिंगके प्रचार प्रसार करय हर जगह एकर सेल होय हर जगह ई प्रोडक्टकेँ लोक मङ्गाबय आओर बनाबय आओर जाहिसँ कि सिखबो करतै लोक आओर बनेबो करतै लोक